गुजरात में गुजरात में टीचरनि जी जाम कमी आहे जंहिंजे करे ॿार अॻियां वधी नथो सघे ऐं न ई कुझु करे थो सघे भई अहिड़ी टीचरूं घुर्जनि जो ॿारनि खे सुठे ने पढ़ाए सघनि ऐं हैंडल करे सघनि ऐं ॿारनि खे ड्राइंग ऐं क्रिकेट अ इहो कराए सघनि ऐं हिते टीचर होश्यारु हुजनि जो ॿारनि खे हर कंहिं हर कंहिं ॼाण ॿारनि खे हर कंहिं ॼाणनि जी ॼाण हुजे जंहिंजे करे ॿार पुठिते था वञनि ॿारनि खे एॾो नथो मिले टीचरनि मां जो ॿार पंहिंजी पढ़ाई पाण करे सघे अहिड़ी टीचरूं होश्यार हुजनि ॿार बि होश्यार टीचरूं करे हैंडल करे सघनि जंहिंजे करे हिते टीचरनि जी जाम कमी आहे